हँ बाजू

बीभोके छै ओप्पोके छै रेडमीके छै सैमसङ्गके छै नोकियाके छै कोन लेबै

हूँ

बीभो कऽ बिभोओके बढ़िआँ छै

हूँ भऽ जाएत भऽ जाएत जेहन चाहबै ने सब रङ्गके छै आब

कैमरो बढ़िआँ छै हँ तऽ से छै अपना लग अइबै तब भऽ जाएत

दोकान पर आबिके देखियौ हँ हँ हँ अच्छा

हँ भऽ जाएत भऽ जाएत आबि कऽ देखि लियौ आ दोकान पर एखनि हम दोकाने पर छी आउ भऽ जाएत